बिहारमे शिक्षा हमरा आरि जे प्रथम किलासमे पढ़ै छलिए लगभग वही आओर नब्बे एक्यानवेमे तऽ शिक्षा हमरा आरि तऽ बहुत शिक्षा बहुत दूर हमरा आरि इसकुल जाइ छलिए फूसऽ घरमे पढ़ाइ करैलए टीचर मतलब दू सओ चारि सओ विद्यार्थीपर एकटा मास्टर कहीँ रहै छलै ओकरामे कोइ पढ़ै छलै कोइ नहिओ पढ़ै छलै आओर दूर भी जाइलए पड़ै छलै जकरासँ हमरा आरि बहुत कष्टसँ शिक्षा प्राप्त करलिए आओर आओर शिक्षाके जे आइ बीस साल या चालीस सालके बाद जे अभी जे शिक्षाके मामिलामे जे सुधार होलऽ छै बहुत अच्छा होलऽ छै आओर जँ आओर आगे भी एकरामे आओर सब सुधार रऽ आवश्यकता छै जकरासँ कि कि जइसे अभी भी जे पढ़ाइ हमरा बच्चासनि जे मैट्रिकके बाद जे पटना दिल्ली भागैलए कोशिश करै छै हमे तऽ इएह चाहबै कि सरकार कि उस पटना दिल्ली नहि जाइके ओ बेबस्था अगर गाँवमे ही दिलबा देतै गाँवके विद्यार्थी आओर डेवलप करतै आओर करतै नहि आओर कहीँ नहि बच्चा कहीँ भी आइ ए एस आइ पी एस या कोइ भी बढ़िआँ जाॅब करै छै तऽ ओ गाँवके ही बच्चा डेवलप करै छै ओकरा तऽ नौकरीके अलावा दूसरा कोइ ऑप्शन रहै नहि छै इसिलिए गाँवके लड़काके लिए बिहार सरकार कि ओकरा भारत सरकारके भी ओकरापर धिआन देना चाहिए